घणेईं आउटडोर एक्टिविटीज अहिड़ियूं आहिनि जंहिंखें ॾिसणु जंहिंखें करण मूंखे ॾाढो वणंदो आहे चाहे तैराकी हुजे क्रिकेट हुजे ट्रैकिंग हुजे साइकिलिंग हुजे पार्क में घुमणु हुजे या ॿियो कुझु बि जेके स्पोर्ट्स नंढा वॾा सभु मूंखे करणु ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं मूंखे सुठो लॻंदो आहे जेमहिल मां न हथ बल्ले ते आज़माईंदी आहियां क्रिकेट खेॾंदी आहियां त मूंखे इहे लॻंदो आहे की हा मां बि कुझु करे सघां थी पर हाणे उमिरि जे हिसाब सां कुझु बि नथो थी सघे पियो त काई ॻाल्हि न आहे ॾिसी करे ई मनु बहिलाए वठंदी आहियां